हाँ मैं गया था माउंट आबू में जब हम माउंट आबू में गए थे तो मैं बहुत सी ऐसी चढ़ाई देखने को मिली जो शायद हमने चढ़ नहीं पाए तो हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे थोड़े वो ज़्यादा बूढ़े थे तो वो उनके लिए वो खच्चर गदहे वगैरह की सवारी भी थी पर हम हम आस्था के साथ गए थे जम्मू कश्मीर कन्नोट माता के मंदिर इसलिए हम जब मंदिर में चढ़े तो चढ़ते समय तो हमें लगा की भई अब मंदिर नहीं जा पाएंगे पर धीरे धीरे धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चढ़ते गए चढ़ते गए वहाँ पे बहुत सी जगहों हमने रुके भी थे और वहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा इंजॉय करते करते गए और जब हम पूरे ऊपर चढ़ गए तो हमें बहुत मजा आया जब खुशी हुई